मेरे गाँव का स्थानीय देवता लक्ष्मी नाथ गोसाईं हैं यह पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाते हैं यहाँ पर प्रत्येक रोज़ पूजा होता है और स्थानीय ग्रामीण लोग आकर यहाँ सुबह शाम पूजा करते हैं उसके इनका जन्म उत्सव विवाह पंचमी के दिन मनाए जाता है उसमें ख़ास करके बहुत सारे गाँव के आदमी सब भाग लेते हैं और धूमधाम से साउंड बाजा लाइटिंग का व्यवस्था रहता है और पूजा में कोई पूजा में हमेशा सब अपने रूप से स्वेच्छा के अनुसार भाग लेते हैं और बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और यह पूजा सुबह शाम प्रत्येक डेली होता है उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जन्म उत्सव मनाए जाते हैं और स लक्ष्मी नाथ गोसाईं बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं हम लोग के ग्रामीण में और यहाँ पर बहुत पूजा पाठ